यूटूबपर देखिके से बनेली सब्जी उब्जी आर बनेली कोना कोना बनै हइ तऽ काटिके धोके सारा मसल्ला आरके देके पीसिके बनेली अच्छा से तऽ सब पलिबार खेली पतिदेवसभ कहै छथिन एना एना बनाउ एना एना बनाबऽ तऽ सभगोटे खेबै तऽ वएह उटूबपर देखिके हमसभ सब्जी आर बनेलहुँ आओर खएलहुँ सभ पलिबार तेना पनीरे भेल पनीरेमे सारा चीज उटूबपर देखि देखिके बनाके सारा मसल्लाके मिक्स बनाके हमसभ बनेलहुँ मटर पनीरके फराइ कएलहुँ सबकिछुके बनाके सब पलिबार खएलहुँ तकर बाद भऽ गेल मीटे मछरी भेल तऽ चिकन सबके फ्राइ उराइ कऽ कऽ बनेलहुँ उटूबपर देखलहुँ कोन मसल्लाके कोना कोना दै छै पहिले कोन मसल्ला कोना कोना दै हइ तब सबके मिक्स कऽ कऽ हमर देखिके उटूबपर सभ खएलहुँ हमसभ सभ पलिबार अच्छा से सुरक्षा से हमसब खाइ पिए छी सब्जिए भेल सब्जीके कोना बनाएल जाइ छै तऽ उटूबेपर देखि देखिके हमसभ बनेलहुँ सबकिछु खएलहुँ सब्जी उब्जी आर उटूबपर देखलहुँ कोन मसल्ला कोना पहिले पड़ै छै पहिले कोना झोलाइ हइ कोना तरलक बघरलक सब मसल्ला सब देलहुँ तब हमसभ उटूबपर देखि देखिके हमसभ सिखलहुँ बनेलहुँ सभ पलिबार सभ हमसभ खएलहुँ सुरक्षा से खएलहुँ पिलहुँ हो गेल जेना रोटिए सब्जी हइ रोटिए आर बनेलहुँ आटा गुनलहुँ बनेलहुँ उटूबपर जेना हइ हर रङ्गके देखि देखिके सभ हमसभ बना बना हमसभ खएलहुँ पिलहुँ रहि गेल ईसब मटरे पनीर आर बनेलहुँ तऽ पहिले उबालिके बनाके फराइ उराइ कऽ कऽ सब मसल्ला उसल्ला दऽ कऽ उटूबपर जेना जेना देखलहुँ तेना तेना कऽ बना बनाकऽ हमसभ खएलहुँ आइ पतिदेव कहथिन ई चीजके सब्जी बनबैके हइ तऽ उटूबपर देखि देखिके हमे आर बना बनाके खएलहुँ तऽ अच्छा बुझाएल अच्छा लागल तऽ हमसभ खएलहुँ पिलहुँ पलिबारमे चिक्कन बुझाएल अच्छा तऽ हमसभ खा पीके बढ़िआँके